ऐ खोनाबाय जोंना देग्लाय बिहुखौ माबायदि खुंगोन

आ जोंनि जोंनि बिहुआवहाय ओ डेटखौहाय दिसेम्बरनि माबायाव लानोसै बेनिखायनो दिसेम्बरनि एक थारिखाव लानोसै ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां खुंगोन बिहुआवहाय आर्टिसा सोरखौ लिंहरगोन नोंनि बायदिबा ए बिराज बिजारआ मोजां खनो बियो ओरैबायदि मोजां खनो ओमफ्राय बेखौहाय बेलासि बेलासिनि सयता सारे सयता बिदियावहाय माबानोसै मा होनो लिंहरनोसै स्टेजावहाय गाखोहोनोसै ओमफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनोसै प्रग्रामखौ ओमफ्राय नोङो माखासे मोसाग्राफोर लिंदो जेरैहाय बेबायदि बागुरुम्बा मोसानाय मानाय बेबायदि लेंदो माखासेफोरखौहाय बिबायदिनो दान्स खालामनानैहाय नोङो मानसिफोरखौहाय बिबादि लिंनानैहाय थिन्दो दे औ बे प्रग्रामावहाय औ औ बियो ट्रेडिसनेल औ बेखौहाय जोङो खालामनांगोन औ ओमफ्राय जोङो माखासे मोसाग्राबो आर्टिस्त लिंहरनांगोन नामा जोङो जेरैहाय माखासे आर्टिसफोर लाबोयोबा साबसिन जागोन जोंनि बिहु माबाया प्रग्रामा औ औ औ लिंहरनांगोन औ ओमफ्राय जोङो प्रग्रामखौहाय गैयाब्लाबो एगारतासोसिम लानोसै ना हरनि औ एगारथा बिदिसोनिफ्राय जोङो बिबायदिनो मेथाइ खननायनि गेजेरजोंहाय मोसाखावनायखौबो सोसनजायोहाय ना औ मोसानानैहाय बेबायदिनो बरिं जायो बांद्राय मोसाखावनायबा ओंखायनो गेजेर औ औ बांद्राय मोसायोबा औ जोङो बेयावनो ज' जाखानायखौ बेयावनो संनोसै माबा खालामनानैहाय बेयावनो ओमफ्राय बेयावनो रायजो राजाफोरखौ लिंनोसै संहोनोसै